मां सुबुह जो गार्डन बि वेंदो आहियां हुते ढुकंदा आहियूं ऐं तंहिं खां पोइ असां जेके बि पाण में दोस्त आहियूं पाण में हिकु ॿिएं खे चुटकिला बि ॿुधाईंदा आहियूं चुटकिलनि खां सवाइ असांजो हिकिड़ो पसंदीदा शख़्सु आहे जेको रोज़ा रोज़ाना हिकिड़ो शायरीनुमा असांजो अॼु जो वीचार ॿुधाईंदो आहे उहो असां रिकॉर्ड करे पंहिंजे मोबाइल ते ऐं स्टेट्स ते विझंदा आहियूं जेके घणेई माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं इनकरे असां जो जेको बि सॼो ग्रूप आहे अहिड़ो त मशहूर थी वियो आहे जो कुझु चवण जी ॻाल्हि काने असांजे जंहिंजे जंहिंजे मोबाइल में इहे सभु चुटकुला वेंदा आहिनि या शायरियूं वेंदियूं आहिनि उन्हनि खे सभु एप्रिशियेट कंदा आहिनि ऐं असां सभु जेतिरा बि दोस्त आहियूं बिल्कुलु तरो ताज़ा ऐं सुबुह जो वञण खां पोइ सॼो ॾींहं बिल्कुलु बैट्री असांजी चार्ज थी वेंदी आहे कंहिं बि कमु करण में असांखे का सुस्ती कोन थींदी आहे ऐं हमेशह पंहिंजे मज़ेदार चुटकुलनि खे ॿुधी करे असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं कंहिं कंहिं क़िस्म जो बि को तनाउ कोन थो रहे ऐं असां ढुकंदा रहंदा ढुकंदा बि रहंदा आहियूं सभु कुझु कंदा रहंदा आहियूं ऐं सभिनी जा हुन में मज़ेदार सभिनी खे ह खेलंदा बि रहंदा आहियूं पाण बि खेलंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे खेलंदा बि रहंदा आहियूं